جی کون وعلیکم السلام جی میں حماد کا والد بول رہا ہوں جی پرنسپل جی جی جی جی سر حماد حماد کیسا ہے پڑھنے میں سر اس کے بارے میں کیا ہے اس کا اچھا جی مطلب ہر چیز میں اچھا ہے کوئی دقت نہیں ہے اس کی ہاں اچھا ضرور

جی سر جی سر ہم پر کوشش کریں گے انشاء اللہ اس کو اور اس کا خیال رکھیں برے صحبتوں سے بچائیں جی سر او اوکے سر اوکے آپ سے بات کرے اچھا لگا جی سر جی جی جی سر وعلیکم السلام ورحمتہ اللہ